जों जि उन्दैनिफ्राय जि मोन्दोंमोन दानि दिनावथ बहत सोलायनाय नुबाय जों जेनेबा जों उन्दैआव बत जमा जमा बैसागोफ्रावबो जमा जमा मोसायोमोन खाम सिफुं लानानै मोसायोमोन जों खुगा मेथाइ गावनो सुजुनानै मोसायोमोन रोजाबोमोन बेबायदिनो जोङो जमा जमासो सेंग्रा सिख्ला बा माबाफोरबो थायो बैसो जानाय मानसिबो थायो बिदिनो जोङो जमा जमा खेराइ खाम सिफुं लानानै गिदिं गिदिं गावनो सुजु मेथाइ सुजुनानै जोङो मोसा मोसायोमोन मागियोमोन खिन्थु दानि दिनावथ बैसागोनि माबायाव बहत सोलायनाय नुनो मोनबाय मानो होनबा जो टेला टेला देक्स बक्स लानानैसो दानिया मागियो लामा सामा गारि बेंथेबायलाबायनानै मोसा माबायो मागियो दानिया बिफोर सो बेफोर बहत सोलायबा आरो बा आरो बैसागो फानसनफोरावबो फानसन जाबोला बोसोरारि गान जायगायाव एरिया जोंनि एरियायाव जेनेबा फानसन जाबोला बेबायदिनो मानसिफ्रा बहत खाम सिफुंदो बादायोमोन आरो खुगा मेथाइ रोजाबनानै बा गावसु गावनि खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय बिफोरबायदि आंनो बेबायदि मोनबोदों आरो जेनबा आंनो बादायबोदों हारसिंनो मेथाइ रोजाबनाय खुगा मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय खाम सिफुदों बिदिनो फ्राइसबो मोनबोदों खिन्थु दानि दिनाव ओरैबायदि खाम सिफुंदों बादायलायनाय गैला आरो बैसागो फानसन जाबोलाबो बादायनायबो बेबायदि गैला देक्स माबफोरदोसो निउ केसेटनि मेथाइफोरखो फोरजोंसो बादायनाय नुबोदों दा आरो बेबायदिनो मागो फोरबो फोराववो मागो फोरबो फोरावबो बहत सोलायनाय नुबोबाय सिगांबा जोङो जमा जमा बेबायदिनो बहुत गामिनिफ्राय ओरैबायदि माखासे माखासे जेनेबा फिथा सुनो सावनानै जमा जमा जालायोमोन दानिया मा होनो हारसिं हारसिं गावबा गाव जालायनायखौ नु नुबोनाय जादो आरो दायो बहत सोलायनायनानै दा आरो सिगांनिदो जों बहत रेडिअ बेलासि सारिथा जाबानो जोङो रेडिअ सिडिअ खोनासङोमोन रादाब खोनासङोमोन खुगा मेथाइ खोनासङोमोन दानिया बेबायदि एमदम गथाय गासिबो गावबा गाव मबाइलाव बिजि आरो जेबो खामानियावनो बेफोरबायदि लिंनानै मोना बा प्रग्रामफोरा जमा जमा अंखारा गावबा गाव मबाइल माबाफोरदो बिजि जानायखो आं दा सोलायनाय नुनो मोनबोबाय आरो जोंनि दिनाव माबायदिमोन दा बहत सोलायनाय नुबोबाय आरो बिदिनो कम्पिउटारनि जुग जाबाय कम्पिउटार बायदि खारो मानसिफोरा ओरैबायदि कम्पिउटार बायदि साननाय ए दे जेबो जेबो जमा जमा गैला जमा जमा रायलायनाय गैला दा आरो बहत सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय आरो दायो